उज्जैन जिले में पालन की जाने वाली कुछ सामान्य सामाजिक या सांस्कृतिक प्रथाएँ ऐसी हैं हमारे यहाँ पर ऐसी जनजाति है जहाँ हमारे यहाँ पर ना वो दूल्हा दूल्हन शादी के टाइम पर जो कपड़े पहनते हैं वो हम मार्केट से नहीं खरीदते हम ना हाथ से ही बुनते है और उन्हें देते हैं वो वही कपड़े पहनते हैं और वो कपड़े ना वे दूल्हा और दूल्हन तीन दिन तक पहन पहनते ही रहते हैं मतलब वो निकालते नहीं हैं तीन दिन के बाद ही जैसे शादी खतम होती है उसके बाद ही वो उन कपड़ों को निकालते हैं तो यही एक नई प्रथा नई नहीं बहुत पुरानी प्रथा है हमारे यहाँ पर